नमस्कार बोलिये ठीक है होली में पुआ बनेगा पुआ बनने के बाद पुआ एकदम यह कचरी बड़ी यह सब बनेगा यह सब होली होगा पर्व होगा जो वही पिड़िकिया बनेगा सब बनेगा होली में बनेगा हँ होली माने मनाएँगे होली होली के त्यौहार मनाते हैं दो दिन एक दिन मछली सब बनता है और एक उ यह सब शीतला माई का व्रत करता है सहता है डोरा खुलता है पीपा में पुआ केला उला धर कर ऐसा अंगना में बँटाता है दस गो जनी जाता है सो लेडिस और कर कर तब न बंद होता है होली छठ है सो घाट बनता है घाट पर छिट्टा सूप खजूर पिड़िकिया केला सेब संतरा नारंगी सब है सो हाँ पहले नहाई का होता है खरना होता है अब है सो हाँ त हाँ हाँ तब होता है होली उली

हाँ हाँ हाँ हाँ प्रसाद हर जगह जाता है खजूर पिड़िकिया बनता है सब है सो सब केला उला सब है हाँ रंग रे पर्व है क्या कहें सर मीट मछली हम उतना नहीं खाते हैं अब तो वैष्णव हो गए बस गिरी गिरी लोग वैष्णव है वैष्णव है बनता तो है बाकी हम नहीं खाते हैं बाकी फिर भी क्या करेंगे पर्व है तो थोड़ा थोड़ा खाना ही पड़ेगा न हाँ पर्व में की क्या करेंगे अपना का प्रसादी खा के घर में रहते हैं और घूमते फिरते है नहीं घूमने फिर झगड़ा लड़ाई हो जाता है शिवरात्रि नवरात्रि तो नवरात्रि है सो दुर्गा मेला बंद लोक मेला है न दुर्गा मेला में है सो नवमी दशमी अष्टमी यह सब नवरात्रि बनता है न हाँ नवरात्रि तब नवरात्रि होता है पर्व हाँ मेला लगता है रावण का रावण का पर अथी होता है रावण दहता है सब ऐसे मेला ठेला में सब अपना जलेबी मुड़ही सब खाता है